माखासे समनिफ्रायनो आं मोनसे आयदानि सायाव लिरनो सानगासिनो दं बा सुजुनो नागिरगासिनो दं बे जाहैबाय आइजोफोरनि सायाव आं जोबोरैनो स्टाडि खालामगासिनो आइजोफोरनि सायाव जोंनि हादराव आइजोफोरनि सायाव माखासे जेंना नुजाथिनो हमदोंसै बे जाहैबाय माब्लाबा समाव जों आइजो हिसाबै उदाङै बेरायनो हाया आइजो हिसाबै जों उदाङै खामानि मावनो हाया आइजो हिसाबै जों उदाङै थांना थानो हाया बेखौ सानै सानैनो आं माने बेनि सायाव लिरनो लिरनो लुबैनाय जानानै दङ आरो आं लिरगोनबो आं सानो जोंनि आइजोफ्रा ससे लामा दावबायोब्ला खायसे गाज्रि नोजोरजों माब्लाबा समाव जिनाहारि खालामजायो माब्लाबा समाव गुबुनजों दैखारजायो माब्लाबा समाव सोरजोंबा गादब जायो नाथाय मानो बे मानोआ आंखौ सोंगासिनो थायो आरो बे जोंनि आइजोफोरखौ उदां खालामनो थाखाय बा बेनि सायाव फोरमायनो थाखायो आं मा आयदाजों फोरमायगोन आरो बे आयदाखौ फोरमायनो थांनायाव जोंनि भारतनि सुबुंफ्रा जेथु गाज्रि मोन्नो हानाय नाङा आरो मोनन्नायबो जानाय नङा बेनि सायाव आं नोजोर खालामनानै लिरनाय जाहैगोन जोंनि आइजोफोरनि थाखाय जोंनि आइजोफोरनि दुखु सुखु जोनि आइजोफोरनि उदांस्रि जोंनि आइजोफोरनि गोसोनि सान्नाय बेफोरखौ आं आंनि बे लिरनायनि आयदायाव फोरमायनो थाखाय आं जेब्लायबो थियारि